गोंयकारांक नुस्तें म्हणल्यार खूब खोशी जाता आनी आवडटा नुस्तें नाजाल्यार आमकां जेवणाक रूच येयना आमकां नुस्तें जायेंच गोंयकारांक आनी आमचे आमचो गोंयचो चड वेव्हार हो नुस्त्याचो चड जाता नुस्तें सगल्यांक आवडटा नुस्त्याचो वेपार करपाक सोगल्यांक आवडटा आमच्या फाटल्या पिळगेक बसून नुस्तें नुस्त्याचो वेवहार करपाक करीत आयल्यात लोक आनी मुखार बसून करीत आसतल्यो किद्याक नुस्तें हें एक गोंयचें खाशेलपण आनीक गोंयचें एक हो पहचान आनी सोदांच आमच्या रोगतान आसतोलें नुस्त्याक नुस्त्याक म्हणल्या सोगलीं हॅप्पी जातात आमी जायते जाण नुस्त्या गोरोवपाक वेतात खुशालकायेन वेतात आनी केन्नाकेन्ना कंपीटेशन दवरतात कोणें कितलो व्हडलो नुस्तें धोरलें तें बीन आमी कंपिटेशन लायतात आमच्या फ्रेंडां बाराबर आनी कितलें नुस्तें हाडलें तें बीन पावसा पावसा दिसांनी आमी चड गोरोपाक वेतात किद्या उदक उदीक थिंगां चड येता आनी नुस्तें नुस्तें धरपाक चांसीस चड आसतात आमकां गोंयकारांक नुस्त्या नुस्त्याचो वेपार करून करपाक बरी खोशालकाय येता आनी नुस्तें आमी बरेंच खातात आनी आम आमकां गोंयकारांक खुशालकाय भोगता